मेरे परिवार में हम पाँच सदस्य हैं मेरे मम्मी पापा मेरी छोटी बहन मैं और हमारे घर में एक छोटा सा सदस्य कुकू जो एक जानवर है पर हम उसे जानवर नहीं मानते हम उसे अपना छोटा भाई मानते हैं और मैं अपने दोस्तों की बात कहूँ तो मेरे दोस्त बाबू मोहन दिनेश कृष्णा और प्रीति ये मेरे सब बहुत अच्छे दोस्त हैं ये मेरा हमेशा साथ देते हैं हमेशा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे पापा नगर निगम में काम करते हैं मेरी मम्मी और मेरे पापा एक साथ काम करते हैं मेरी छोटी बहन सिलाई सेंटर में सिलाई सिखती हैं औ हमारा कुक्कू है वो तो घर पे ही रहता है और अगर घर में कोई आता है तो उसपे भौंकने का काम करता है ओ और मेरे दोस्त मेरा बाबू नगर निगम में काम करता है मोहन दिल्ली चंडीगढ़ में काम करते हैं कृष्णा वो मेरे साथ ही काम करता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरा टीम लीडर भी है हम दोनों बैंक में रिकवरी का काम करते हैं और दिनेश भाई दिनेश भाई मेरे सबसे अच्छे सबसे अच्छे मतलब बोले तो मेरे लजीज़ दोस्त हैं जो कि कानपुर में रहते हैं और वो भी मतलब क्या बोलते है एक बैंक में काम करते हैं उस बैंक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा बस